आपके यहाँ फैशियल होता है अच्छा और हमें फैशियल करवाना था ऐसा है की हमें अरजेन्टली काम आया है तो हम सोचे की आपके यहाँ करवा लेंगे तो पैसा थोड़ा ज़्यादा ले लीजिएगा लेकिन हमारा कर देते तो अच्छा रहता अच्छा तो आपके यहाँ मतलब जितने भी जो मटीरियल है अच्छे मटीरियल है क्योंकि फैशियल करवा रहे हैं आपके यहाँ तो मैंने करवाया नहीं पहले तो ठीक ठाक से होता है कोई अच्छा क्योंकि इससे पहले मैंने करवाया था तो नाम तो बहुत सुने थे कि अच्छा जगह है लेकिन जब उसका इफेक्ट मेरे चेहरे पर आया नहीं तो इसीलिए पूछ रहे हैं कि अच्छा तो आपके यहाँ मतलब की दूसरी जगह भी जाते हैं जैसे कि फिर आपके यहाँ होता है कि दूसरी अच्छा तो यहाँ यहाँ आप सिखाती भी हैं अच्छा फिश अच्छा तो अब यही है कि हमको फैशियल कराना था अगर अच्छा होता तो हम आप ही के यहाँ भविष्य में बाद में कराएँगे

अच्छा तो फेशियल के अलावा आप यहाँ पर कॉस्मेटिक और जो है क्रीम यह सब भी बेचती हैं तो अच्छा मतलब ज्वेलरी भी आपके यहाँ मिलता है मतलब की पार्टी वियर अच्छा बुकिंग वुकिंग सब रहता है वहाँ पर शादी के लिए मटेरियल मिल जाता है आपके यहाँ अच्छा अच्छा ऐसा कोई कस्टमर आपके यहाँ कभी ऐसा आया तो काफ़ी परेशानी या दिक्कत से ग्रसित हुआ हो आपके मटेरियल से नहीं ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं कि ताकि भविष्य में हम अगर अच्छा रहा तो आप ही कहाँ करवाएँगे